हैल्लो हांजी तुसी आई सकने आं इद्धर चंचलोई माता दा मंदर ऐ अटल सेतु ब्रिज ऐ और वी बड़ियां सारियां जगहां न पुरथु मिनी गोआ बगैरा तुसी सवेरे सवेरे यां फिर शाम्मी आई सकने उत्थे अटल सेतु ब्रिज पर बी तुसी घुम्मी सकने आं उत्थै बी बड़ी स्हेई सिनरी